हेलो

हा भागेश्वरी ॿुधायो कीअं आहियो बसि मां त बढ़िया तव्हां कीअं आहियो टी वी पई ॾिसां हा सीरिअल पियो हले न दीया और बाती हा ॿुधायो अछा उहो ई न हिन में हिन दफ़े जामु इंट्रस्टिंग सीन पिया हलनि न छॾण जो मनु ई नथो थिए हा हा मूंखे वरी उन बाबो जा डायलॉग ही सभु जामु वणंदा आहिनि

हा संध्या त मेन केरेक्टर आहे न हा पोइ उहो त सुठो ई उनजो रोल ॾाढो सुठो अथसि एक्टिंग बि ॾाढी सुठी थी करे हूं हा न हा मान मर्यादा वारा हूं हू त सभिनि खे थी सुठो रखे न हू त सुठी ॾिस न ससि जेको आयसि ससि खे बचाइण लाइ केॾो कुझु कयईं हा हू चयईं त ईअं पियो लॻे जीअं सच में रीअल लाइफ़ में हिकु ॿिए जे हस्बेंड वाईफ़ लॻनि हेॾो सुठो थो लॻे हूं हा न अञा बि आहिनि अहिड़ा घणेई घर आहिनि पर ॿिया जीअं हाणे जीअं जीअं टाइम निकिरे थो तीअं तीअं माण्हू बि चेंज थींदा था वञनि पर अञा त थोरा थोरा पंज ॾह पर्सेंट माण्हू अहिड़ा रहंदा बि आहिनि हूं हा हू त आहे पंहिंजे सपननि खे पूरा करण लाइ कीअं वधिजे कीअं कजे पंहिंजे साथ वारनि खे बि वधाइजे हा हा हा हू त हुन खे ॾिसी करे माण्हू सुठी छोकिरियूं अॼु कल्ह जी पुलिस में भर्ति थियनि त सुठो थींदो न लेडिस लाइ बि

हूं हूं मां बि ॾिसंदी आहियां हाणे हिकु नओं धारावाहिक चालू थियो आहे तव्हांखे ख़बरु अथव अॼु हू शादी शर्ते लागू हू बि ॾाढो सुठो अड़े ॾाढो सुठो हू मूंखे मां त एक्चुली छाहे की राति जो फ़्री थींदी आहियां न राति जो टाइम ते ॾिसंदी आहियां बारहें लॻे फ़िक्स ईंदो आहे अलाए छा पोइ राति जो ॿारहें बजे ॾिसंदी आहियां हा हा हू बि फ़ैमिली वारो ई आहे जामु सुठो आहे हूं ठीकु ठीकु ठीकु आहे भले हरि ओम